एक जंगल था उसमें काफ़ी जानवर रहते थे शेर भालू लोमड़ी खरगोश टाइगर तो ओ जंगल में एक शेर राजा था शेर और उसकी पत्नी शेरनी थी उसके एक बच्चे थे तो काफ़ी दोनो में अच्छा वह था तो जानवरों में काफ़ी एक अलग तरह से फैमली की तरह रहते थे उन दोनों और तभी जंगल में कुछ दिनों बाद ऐसा चलता रहता था तो जंगल में आते हैं लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जंगल को साफ़ करने के लिए तो जो शेर रहता है वह उन इंसानों से लड़ने जाता है पूरा जो जानवर थे छोटे वह उनमें राजा था ब बताने आते थे कि कि जंगल में ऐसा होने जा रहा है तो राजा आता है शेर आता है उ पूछने के लिए कि जंगल काटने के लिए तो ओ लोग से जो इंसान थे तो वह शेर को ओ लोग मार देते थे तो उसका जो बच्चा था वह बहुत रोने लगता है मम्मी को आता है बताता है कि मम्मी मैं इंसानों ने पापा को मार दिया है पापा को मार दिया है तो फ़िर जानवरों में एक सभा होती है बैठते हैं सब लोग तो बात करते हैं कि हम लोग इंसानों से कैसे बच सकें कि हमारा घर यह जंगल उजारने त हम लोग जाएँगे कहाँ जाएँगे तो ओ लोग ऐसा अपना रा राजनीति बनाते हैं कि बात करने के लिए तो उसमें एक बन्दर रहता है बोलता है ठीक है हम लोग बात तो करेंगे लेकिन इंसानों की भाषा में बात कौन करेगा तो फ़िर एक भालू रहता है तो बोलता है कि हम कुछ न कुछ जुगाड़ करेंगे कैसे बात करना है उन लोग से बात करना है तो तब ही एक दोस्त रहता है उसका नाम रहता है तोता ओ बोलता है कि मैं इंसानों की भाषा में बात कर सकता हूँ मैं उन जानवर उन इंसानों से बात कर सकता हूँ तो ओ लोग फ़िर जाते हैं तो त बनाकर के ए तो आते लोग बात करने के लिए तो जब इंसानों से आते हैं बात करने के लिए तो ओ बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमारा घर क्यों उजाड़ रहे हो हम लोग कहाँ जाएँगे हमारे इसके पापा को मार दिया हमारा क्या गुनाह है जो हम आप लोग यहाँ आकर कर रहे हो तो ओ लोग सुनते हैं तो फ़िर यह लोग इंसान के पास जाते हैं तो इंसान बोलता है कि हम लोग आते हैं लड़की काटने के लिए आप आप क्या करेंगे तो हम तो जो तोता होता है तो वह बोलता है कि हमारा भी तो घर है आप अपने घर पर जाइए यहाँ क्यों आ रहे हैं हमारा भी तो हक है हम भी तो रहना चाहते हैं तो ए सब होता है तो वह फ़िर ए लोग जो इंसान होता है तो बोलता है आप जाइए दिल्ली वहाँ पर यह सुनाइए हमको मत बोलिए तब यह लोग दिल्ली का प्लान बनाते हैं दिल्ली जाएँगे कैसे तो तोता बोलता है मेरे पास है मेरा दोस्त है तब यह लोग जाते हैं दिल्ली वहाँ पर वहाँ पर जाते हैं बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर से तो वह बोलते हैं कि हमें हमारा हक चाइए हम सबका घर होता है हमारा घर नहीं है हम कहाँ रहेंगे हमारे क्या वह बन तोता बोलता है इसके बच्चे की क्या गुनाह है जो इसके पिता को मार दिए गए हम आपके ऐसा करते क्या अत्याचार तो वह बोलता है कि ठीक है हम आपका वह करते हैं मदद करते हैं देखते हैं तो वह बोलने लग गया कि ठीक है तब इस इसके लिए उन्होंने अलग मीडिया वालों को बुलाए मीडिया वाले से पूछने लग गए तो वह बताया कि ऐसे ऐसी बात थी हमारे पापा भी इन्होंने आए जंगल में लकड़ी काटने के लिए ओ लोग गए बोलने के लिए ए लोग गोली मार दिए हमारे पापा को अभी हम लोग जाए कहाँ तो तोता सारी बात बताता है मीडिया को तो मीडिया फ़िर सब बोलने लग जाती है तो पब्लिक पूरा वह हो जाती है तो फ़िर प्राइम मिनिस्टर सो ओ लोग बात करते हैं तो वह लोग बोलने लग गए ठीक है हम आपकी मांग करेंगे आप काम करिए आप अपने अपने घर जाइए हम इसके लिए यथा करते हैं तभी तो सब लोग आते हैं जानवर लोग आते हैं उन लोग की बात मानी जाती है उन लोग का घर दिलाया जाता है उन लोग का हक दिलाया जाता है ताकी सब सेफ रहें और इसके बाद वहाँ का अलग पूरा गार्डन बना दिया जाता है वहाँ पर जंगल का भूरा कोई जा न पाए और उस के बाद वहाँ का अलग रास्ता निकाल गया यहाँ से इन इन जानवरों ही द्वारा जाएगा इंसानों कोई नहीं जाएगा वहाँ पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया उसके बाद वह लोग शांति से रहने लगे अपना जीवन व्यतित करने लगे एक दूसरे से और